हमरा देशमे अथी चटैया खजूर काटिकऽ लबै छियै सुखबै छियै चिरै छियै ओइके पटिआ बिनै छियै पटिआ बिनकऽ तब ओइपर सुतै छियै हमरा अइ देशमे बाँस काटिकऽ छिलै छै छील कऽ तऽ टोकरी बिनै छै टोकरी बिन कऽ तऽ धरै छै हमरा सबके हियाँपर कन्तरी कुम्हारसँ बनबऽबै छियै तऽ कीनै छियै तऽ ओइमे पबनी कयली दही उही पौरली पबनी कयली हमरा सबके देशमे अथीके लेरुआके चटाइ काटिके लैली धान तऽ लेरुआके चटैया अथी बिनली तऽ ओइके मेढ़ी तेढ़ी मारिके ओइपर हमरा सबके आब भेलैए चौकी खटिया पहिले हमसब ओहीपर सुतैत रहलियै बेना खजू अथीके ताड़के पत्ता काटिकऽ लैली तब बेना बनैली चिरली तऽ ओहीसँ हौङ्कैत रहलियै आब सरकार चला देलखिन हँ पङ्खा तब ओइ पङ्खेमे लोक सुतैय हवा खाइए आओर पहिले तऽ पङ्खा बिनली पङ्खामे हौङ्कली